ہلو آپ ٹریول ایجنٹ بات کر رہے ہیں میں وارانسی سے بول رہی ہوں جی وہ میرے ساتھ سات لوگ ہیں اور میں وشوناتھ مندر گھومنا چاہتی ہوں

جی کیا مجھے سات سیٹوں والی کار مل جائے گی ہیں آپ کے پاس جی

ہاں تو کتنا کرایہ ہے جی

اچھا جی نہیں زیادہ نہیں ہے

نہیں ہم سب لوگ صحیح ہیں

جی ہاں کل جانا ہے صبح دس بجے جی ٹھیک